असांजा माण्हुनि जा नाला मनोज मोटवानी घोट हूअं कमु कंदा आहिनि देवांशी मोटवानी धीउ पढ़ंदी आहे सक्षम मोटवानी पुटु उहो पढ़ंदो आहे